वर्सूय भर शेताचेंच काम आहा ना तूं शेत रोयलें भाजी पालो बी रोवपा तें सुद्दां आपलो उदक निर्वाह जाता भाजी पालो रोवपाक शेकता मागीर शेत रोयले म्हणटा मदीं गॅप आसता तें व्हडलें जाय नडणीं बी काडलें म्हणटकीर मागीर शेत पिक पिकसर मदीं टायम आसता तेन्ना हांव खंय दिसवाडे आमी वोसोन काम करूं शेकता आपले पोटाची शिरीश करपा म्हणजे पयशे हाडपा बीन किदें आमी मेळपाक शेकता मदीं गॅप आसता तेन्ना तुमी शेतां काम करून मागीर भायलें काम करून दिसवाड्याचें बी जाता तेवूय करूंक शकता आनी शेतांक सुद्दां एडजस्ट करून कोणूय कामां वयता तें सक्का फुडें शेतां होन मागीर कामाचें कामाकूय वयता भुरगें तेंवूय करता पयलींचें करी आतांय करता भुरगीं थोडें अशें आहा जें बँकान सुद्दां आहा तें धांक टायमींग बँक शेताचें किदें हांयेन पयल्यान चोडना बीन ते सायडीच्यान तो लोक किदें करी पयली ते पंदरा दीस लिव घेताले कामा टायमार आनी शेताची शेत करी तेंका व्हडली शेतां तें ती लिव सोंपलेले सकाळ फुडें शेतां वसोप एक जोत बांदपा जाल्यार दोन वरां जोत बांदलें मागीर कामाच्या कामां वयताले भुरगे बरें बरें पोस्टार आयिल्ले टिचर जावं मॅनेजर बीन ते सुद्दां काम करूंक शकता आनी